हाँ भैया नमस्ते संतरा कैसे है सेब हमारे यहाँ सभी फल हमारे यहाँ शादी पड़ी है सेब संतरा अंगूर और अनार ई खूब चाहिए है ई तो

यह भी

कैसे है एक किलो केला कैसे दर्जन में आता है ना

दर्जन कैसे है

अना है

कितना कैसे दर्जन है और कम कीजिए और कम कीजिए और सबका रेट सेब संतरा का सब का रेट कम बताइए अरे ढेर मांगन है अरे शादी शादी पड़ी है तो अब बाटूल हमको चाहिए

अरे तो पैसा नहीं है उतना नहीं नहीं हो यह नहीं हो सकता है कम कीजिए कम लगाइए और दीजिए

कैश हो जाएगा ऑनलाइन कराएँगे